आसामाव जोङो आबादजोंनो थांनानै थायो आबादानो बांसिन आबादनि सायावनो बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आसामाव जेरै माइ फाथो बेसर सबाइ सिबिंनि सायावनो बांसिन गोसो होयो बेफार फालांगि खालामनो हायो बेसरखौ जेरै गोबां मावनानै जेसेनो गोबां मावगोन एसेनो गोबाङै थाखा आरजिनो हागोन मावनाय दांनायजोंनो जोङो जौगा लांनो हायो जेसेबांखि मावगोन एसेबांनो जौगानो हागोन जेरै फाथोआव माइ बेसर सबाइ सिबिं आलु बान्दा कबि बेफोरखौ मावनानै जों गोबां थाखा आरजिनो हायो गोबां फालांगियाव जौगानायखौ जों नुनो मोनो जोङो आबादनि सायावनो आसा खालामो आबाद नङाब्लानो जोङो थांनानै थानायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो आबाद नंङाब्ला जोंहा थांनानै थानायाव गोबां दुरबल जायो आबादनि सायावनो लामा नायनानै बोथोर लायै बोथोर माइ गाइनाय बेसर फोनाय सबाइ सिबिं फोनाय बेफोरनि सायावनो जोङो बांसिन आसा खालामो मावनाय दांनाय गैयाब्लानो जोङो जौगानायाव माब्लाबाबो जौगानो हाया आबादनि सायावनो बांसिनानो लामा नायो बोथोर लायै बोथोर जरै फाथोनि सायाव फाथोनि सायाव माइनि बोथोराव माइनि सायाव बेसरनि सिजोनाव बेसर बेफोरखौ जोङो मावनानै नांगौ मानि माबाफोरखौ जोङो जिउ खुंनायाव बाहायनो हायो जिउ खुंनायाव जोङो मोनफ्रोम खामानिखौनो मोनफ्रोम आबादखौनो मावनानै जोङो साहा आबाद साहा बिलाइ आरो बांसिनानो जोङो माइनि सायावनो गोहोम गोग्लैयो माइ गायाब्लानो जोङो थांनानै थानायाव गोबां जेंना नुजाथियो माइनि सायावनो बांसिनानो माइखौबो जोङो गोबां गाइनानै माखासे बिजनेस खालामनो हायो माइखौ बायनानै गोबां बायथुमनानै बांसिन दामआव फाननानै जोङो गोबां थाखा आरजिनो हायो माइ गायनानै जेसेबां मोनो बेनि बांसिनबो जों खामायनो हायो बिजनेस खालामनानै गोबां बायनानै गोबांयै दामाव फानहरनानै जोङो बांसिनै मोननो हायो माइआनो जोंनि गुदि आबाद माइ आरो फाथो बेसर बेफोरनो जोंनि आसामनि गुदि आबाद बेफोर आबादखौ मावब्लानो जोंहा जौगानायाव उन जायो बेफोर आबादनि सायावसो जोंहा बांसिन जौगानायखौ मोननो हायो आबाद मावनानै न'खर खुंनाय फिसा फिसौनि लेखा फोरोंनाय गासै सिजोनाव गासै खामानिखौ मावनानै जोङो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय फरायनायाव जोङो जौगाहोनो हायो आरो गोबां जोङो थाखा आरजिनोबो हायो बेफोरजोंनो न' बां बायदिसिना लुनानै लानो हायो फिसा फिसौ लेखा फोरोंनो हायो बेफोरखौ बिजनेस खालामनानै गय गयखौबो जोङो गोबां बागानैनो बायनानै बस्था हिसाब फाननानै जोङो गोबां आबाद फालांगि खालामो आबादनि सायाव बांसिननानो गयनि सायाव गया साबसिनै फालांगियाव मदद खालामो माइ दैनिख्रुइ गयाव बांसिनै मोन्नायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो मोनो आरोखि मोननानै जोङो बेफोरजोंनो गोबां न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै लानो हायो गय फान्नानै मैगं थाइगं फान्नायजों बायदिसिना माइ गायनायजोंनो जोङो न'खरखौ गोग्गोम गेरेमसा खालामनानै लानो हायो जायफोरा आबाद मावा बिसोरहा नांगौआव मोन्नो हाया नांगौ बायदि न'खरनि नांनाय खामानियाव बाहायनो हाया नांगौखौ सुफुंनानै लानो हाया जोङो जेसेनो मावगोन एसेनो गावनि न'खराव नांनाय थाखा फैसानि प्रब्लेमखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो गान्नाय जोमनाय फरायनाय जेरावबो जोङो आबादनि सायावनो आसा खालामो बायलाय फानलाय खालामनानैबो जोङो खालाम मोननो हायो न'आव गायै न'आव मावै बुस्थुखौबो जों गुबुननिफ्राय बायनानै बांसिनै बेसेनाव फान्नानै जोङो फालांगि खालामनो हायो बेफोरनि सायाव जों गोबां आसा खालामनानै मावनो हायो फालांगियावनो बांसिनै जोङो गोहोम गोग्लैनो हायो फालांगि खालामनो हायोब्लानो बांसिनै न'खराव नांनाय बुस्थुखौ आरजिनानै लानो हायो